मूंखे घुमाइण जो जाम शौक़ु आहे मुंहिंजो इहो घुमायण जो शौक़ु मुंहिंजे पीउ सां आहियो मुंहिंजे पीउ खे बि घुमणु जाम वणंदो हुओ जॾहिं मां नंढी हुअमि त मुंहिंजे पीउ मूंखे हर जॻह वठी वेंदो हुओ जॾहिं मां वॾी थी आहियां त मां अकेले ई घुमां थी मूंखे नए नए माण्हुनि सां मिलणु जुलणु जाम वणंदो आहे हुननि जो खाधो पीतो हुननि जो उथणु वेहणु ॾिसण में जाम मज़ो ईंदो आहे मां हर साल ॿ चकर त अमृतसर ज़रूरु वेंदी आहियां मूंखे अमृतसर वञी करे एॾो सुकूनु ईंदो आहे न हीअं लॻे थो मुंहिंजी आत्मा हीअं ख़ुशि थी रही आहे अमृतसर जो लंगर त एॾो मस्तु आहे न इहा लॻे थो माण्हू बार बार वञी करे हुते लंगर खाए ऐं हिकु ॻाल्हि बु॒धायां अमृतसर जो मेन गेट आहे न हुते ॿार वञी करे हिकु लेज़र लाइट थ्री डी शो थिए थो हुते टे शो थियनि था चालीह चालीह मिनट जा हिकु हिकु शो आहे मां तव्हांखे सलाह ॾींदमि उहा शो ॾिसी बिना अचेजा ई न रिटन अमृतसर वञो ऐं उहो शो न ॾिसो त मतिलबु ई न आहे कोई ऐं अमृतसर जा कुल्चा त सभिनी खे वणंदा आहिनि सभिनी खे ख़बरु आ्हे अमृतसर जे कुल्चे जी तारीफ़ूं त सभिनी खे ख़बर आहिनि ऐं अमृतसर में ऐं उहो जो सरोवर आहे न हुते तव्हां हिकु ॿ चकर ज़रूरु हीअं घुमे जाऊं हुते घुमण जे तव्हांखे एतिरो सुकूनु मिलंदो न हीअं लॻंदो की भई बसि हाणे मां ज़िंदगी जो सभु कुझु मिली चुको आहे